बचपन बिच्च केह् होंदा ही कि मिकी किश बनाना होंदा नेईं हा खाल्ली मम्मी बनाई दिंदियां होंदियां हियां खाने पीने बड़ा मजा होंदा असें ई इ'यां मम्मी बमाई दिंदे होंदे हे असें ई कोई आलू बनाई देई ओड़ेआ मटर पनीर बनाई देई ओड़ेआ जी हा पनीर चांप बनाई देई ओड़ी दम्म आलू बनाई देई ओड़े जां हल्वा बनाई देई ओड़ेआ अस बड़े चाहें चाहें खांदे होंदे हे जाल्लू अस बड्डे होइयै आपूं पी साढ़ा मन करदा ही कि अस बाह्र गे बगैरा मन करी जंदा भाई बाह्र खाने गी आपू बनाइयै खाह्चै जाह्च नेईं होंदी ही बनाने गी लग्गी पौंदे हे ते केईं बारी ओह्दा सुआद बिगड़ी जंदा लून पूरी नेईं होना जां किश चीज घट्ट पाई ओड़नी जां भाई एह् चीज तलनी ही एह् तल्ली नेईं ऐं जां एह्दे देहीं पौना केह्का मसाला पौना मीट मसाला पौना कोह्का मसाला थोम पौना प्याज पौना केह् पौना मतलब पता नेईं हा होंदा कि'यां बनांदे केह् करदे फ्ही अस मम्मियें अपनी गी दिखदे रौंह्दे हे मम्मियै होरें गी दिखदे होंदे हे कि मम्मी कि'यां बना'रदे केह् पा दे एह्दें च आलू दम्म आलू बनाने होंदे हे तां असें कि'यां बनाने होंदे हे मम्मी असें ई बड़े चाएं कन्नै बनाई देई ओड़ने बड़े चा चा कन्नै अस खंदे बी होंदे हे अज्ज दम्म आलूयें दा सुआद लग्गा दा मजा आई आना खाने गी बना दे अज्ज घर हां पां एह् नेईं पता कि बनाए दि कि'यां न हून असें कुतै बनाने होंदे हे तां असें ई जाह्च नेईं होंदी ही कि'यां बनाने फ्ही एह् सिक्खेआ जाल्लू अपनी मम्मी कोला सिक्खे बड़े मुश्कल होंदे हे बनाना असें ई लगदा ही कि बड़े मुश्कल न कि'यां बनाने फिर इक बारी मम्मी कोला इक बारी मम्मियै गी दिक्खेआ बनांदे मम्मी पैह्ले आलू बुआयल कीते बुआले आलू बुआले फ्ही ओहदे छिलके तोड़े फ्ही ओह्दे छिलके तोड़ी पांदे फ्ही ओह् फ्राई कीते इक बार तेला च तेले ओह् तली इक बार ठंडे होए ओह् फ्ही इक बारी दुबारी तले ओह् प अस दिखदे हे कि अस इक बारी तली सुट्टू ओड़ेदे हे जाच गै नेईं ही भाई पता गै नेईं हा के कि'यां ओह् कच्चे गै रेही जंदे हे घर आह्ले पकाए दे होंदे हे मम्मियै पकाए दे होंदे हे दो बारी पकाए दे होंदे हे उ'नें ते असें गी थोड़ा पता ही कि दो बारी पकाए दे ओह् ते पक्के दे होंदे हे शैल फ्ही दिक्खेआ असें उ'नें ई इक बारी शैल ध्यान कन्नै भाई बड़े सौने पक्के दे इ'यां शैल सुआद ओह्दा हा फ्ही उ'नें दो बारी होंदे हे पकाए दे ओह् तां अंदरा दा बी पक्की दे होंदे हे असें इक बारी गै पकाए दे होंदे हे तां ओह् कु्थैं पकने हे ओह् कच्चे गै रेही जंदे हे सख्त गै रेही जंदे हे मते बंदे हे खाने गी सुआद नेईं कोई इ'यां गै उप्परा बेस्टेज बक्खरी होई जंदी ही फ्ही ओह् उ'नें ई केह् दस्सी पूरा शैल करी तलदे हे दो बारी फ्ही शैल प्याज तेल कढाउ चाढ़ना पूरी तेल पकदा हा तेल तां साढ़े कोला तेल बी कच्चा रेही जंदा हा अस सोचदे हे कि तेल थ्होड़ा गरम होया नेईं ते प्याज टमाटर पाया ई जाह्न देओ मसाला ना जी पैह्ले तेल बी पकाना होंदा हा पैं तेला दा सुआद बड़ा बुरा होंदा हा ओह् शैल तेल पाकांदे हे तेल पकाई र फ्ही ओह्दे च प्याज पाना साढ़े कोला प्याज बी जली जंदा ओह् उं'दा प्याज बी शैल प्याज प्याज बी थोह्ड़ी मट्ठी मट्ठी अग्गू पर सेकना होंदा हा असें इक बार अग्ग सोचदे हे तेज होए ते जल्दी बनी अंदी एह् थ्हो़ड़ा पता हा चीज जली जंदी ओह् अस सोचदे हे शैल बनी जंदी ओह् ते जली जंदी ही साढ़े कोला फ्ही तेल प्याज पाना माराज पाने ओह्द बिच्च टमाटर पाने मसाला पाना शैल पकाना लून मर्च बसार देहीं पाना पकाने शैल करी शैल राह्ड जन बनानी इ'यां मजा आई जंदा हा पूरा ओह्दे बाद केह् करना फ्ही ओह्दे च पाने माराज आलू उप्परा तले शैल करी उ'नें ई पकना देना फ्ही औंदा हा सुआद अस इ'यां गै जड्ड जन अहें इ जाच होंदी ऐ ही नेईं इ'यां गै धक्के मुक्कै'र जान दिंदे हे तां कुत्थुआं सुआद औना हा सुआद बिगड़ना गै हा ते ओह्दे बाद इक बारी सोचेआ कि मिकी मुश्कल लगदी ही चांप बनाना चांप बनाना मुश्कल लगदी ही भाई कि'यां बनाचै फ्ही में चाप दिक्खेआ इक बारी अपनी मम्मियैं गी तलदे भाई उ'नें पैह्ले चांप लैती असें आंह्दी बजारा दा में आपूं गै आंह्दी उ'नें गर्म पानियै च बुआली पैह्ले शैल करियै फ्ही उसी फ्राई कीता ओह्दे शा बाच फ्राई करी फ्ही दो बारी फ्राई कीती ओह् बी फ्ही शैल टमाटर प्याज भुन्ने मसाले बगैरा पाए बीन शीन पाया कसाला बीन्नै दे दाने कुट्टी'र पाए शैल करी ओह्दे च तली ओह्दे च चांप शैल करी मसाले च भुन्नी ओह् फ्ही सैल्ला धनियां पाई फ्ही दिक्खेआ ओह्दा सुआद किन्ना सोह्ना होंदा हा असें ई जाच नेईं ही अस इ'यां गै जान दे तरी आई ओड़नी खु'ल्ली भैं पानी लाई ओड़ना पानी बनी जंदा हा कोई सुआद खोह्ड़ी होंदा हा ओह्दा फ्ही जाल्लू थोह्ड़ी जाच सिक्खी बड़ी मुश्कल लगदी होंदी ही होर मिकी इक चीज केह् लगदी होंदी ही मुश्कल बनाना केले दी सब्जी केले दी सब्जी में खाद्धी बनांदे हे इक दो बारी बनाई साढ़े घर बा मिकी मुश्कल लगदी ही बनाना ओह् केले दी सब्जी बनांदे हे पर कच्चे केले अस सोचदे हे पक्के गै केले होंदे इन्नै शैल ओह् कच्चा केला होंदा हा कच्चा केला छिलका तोड़ेआ उसी तलेआ शैल करी निक्के निक्के पीस करी तलना ओह् फ्ही मसाला बनाना शैल टमाटर प्याज पाना ते देही पाना शैल करी शैल ओह्दी तरी बनाई फ्ही उप्परां पाने टामटर ते फ्ही शैल चिर तोड़ी पकना गड़कन देना उस्सी ते फ्ही अंदा हा मजा उस्सी खाने गी जेह्का एह् त्रै जेह्कियां रैसपियां हियां मिकी बड़ी मुश्कल लगदियां होंदियां बनाने ई हून तां अ'ऊँ थोह्ड़ी बोहत फ्ही बी ट्राई करना ते घर बनी जंदियां ब अज्जें बी खैह्र इन्ना सुआद नेईँ औंदा कि पता गै नेईं लगदा कि लून मर्च किन्ना पाना किन्ना मसाला पाना इस करी हून जेह्की रैस्पियां अग्गे नमीं नमीं आई दियां तां ओह् अस इन्ने घट्ट गै खंदे बा अपना अस उ'ऐ देसी सुआद उ'ऐ बनाने ते उ'यै खाने